हमर आओर बर बुजुर्ग गाँवमे छथिन ने जे आरामसँ उ खेलखुन पिलखुन तीन चारि गो जरे जेथुन निकलखुन सबके साथ देखथुन जहाँ जगह छै छाहरि छै तासपर बैठ जेथुन आरामसँ तासबाइह लादने रहथुन खेलैत रहथुन खेलते खेलते तासबाइह होइ जाइ छै बकतूतनो आओर फेर हुनका कयलक बर बुजुर्ग जे छथिन हमर गाँवमे ओहनो ओहनो छथिन आओर आओर की कोनो आओर अथी देख लै छथिन छौरबा उरबाके तऽ गरियेलखिन गरियैले छथिन कहि दै छथिन नहि आब मारि खैबिही कहि देबौ आओर बर बुजुर्ग आर बैठ गेल जहन छौरबा आओर बैठय छै ओहे जाकऽ आर बैठ गेल अरबधिके कि छौरबे ठीक अइ बोलतइ थोरबे बोलतइ तऽ कहि देबय बाप माय के बर बुजुर्ग आरामसँ बैठ गेल ने हमरा खेलयमे पार लगल आओर ओ आरामसँ बैठकऽ दै रहलखुन हँ तास फेक रहलखुन हन पत्ती करकराछि हमर आओर गाँवमे जे बुजुर्ग छथुन दु चारि गो उ तऽ हुनकर और तऽ नामे नहि लै छियौ हुनकर उ जे छथिन से एकदम अथिये छथिन तास खेलैला जे बैठथुन एक्को रति उठयके नामे नहि लेथुन जब खाइ पी कऽ निकलि गेलखुन घरसँ तब तु हुनका उठेनाइ तऽ मुश्किले छौ कहु केना बर बुजुर्ग छथिन हुनका तऽ कोइ कहतइ नहि पहिले नम्बर की कहथिन बर बुजुर्ग छथिन जे उमर रहय तऽ गेलय आब बूढ़ भऽ गेलखिन आरामसँ निकलथुन बैठ जेथुन पकड़िकऽ तास भजैत रहथुन तीन चारि बजाय देथुन इएहमे आओर छौड़ा ओरके देख लेथुन जहाँ कनी घुमैतो तऽ कहथुन हे रै छौड़ा करय छै एना तऽ ओ उमहर कि करबय बर बुजुर्ग आरामसँ अपने तास खेलय कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन छौरबा आओरके देखथिन हुनका से रहल नहि जेतय आर कि करथुन उपरसँ सबके जाके परचाइरो देथुन कि फलामाके बेटा छीके देखो अइसन हमरा ओकरा छियै वर ने अथी छियै तभियो देखो हमरासँ मुँह लड़ाइ लेलकइ किएक लड़ाइ लेलकइ बाप माय नहि देलकइ ई सबचीज सुनय पड़ि जाइ छै हमरा समझलहु ई अर हमर बूढ़ छथिन